फुंनि फास्तायाव सिखारनानै आं सिथ्ला सिबो थोरसि सुयो ओंखाम सङो ओंख्रि सङो आठथा जायोब्ला गथ'फोरनो ओंखाम जाहोखांनानै साराइ आठथा याव गथ'फोरा स्कुलाव ओंखारलाङो बिब्दिनो आंबो नयता टाइम जाब्ला ओंखामखौ जायो फुंनि बेलायाव जाखांनानै दसे जिरायना एगारथा जायोब्ला ओंख्रि ओंखाम संखांनानै साननि बार'था एबा थिग बिब्दिनो न'खर फेमिलि आव ज' ओंखामखौ जायो जाखांनानै बिब्दिनो गय फाथै जयै जिरायना जायो जिरायखांनायनि उनाव सोरबाया मोसौ बोरमा अमा दाउ दङब्ला बिसोरनो आदार होस्राङो एकटा टाइमाव मोसौ दोस्लायहैयो दुब्लियाव आरो बिब्दिनो सोरबा मानसि फैयोब्ला न'खराव जिरायदो होनना गय खावना होनाय जायो बिब्दिनो बेलासिनि थिनटा बाजियाव सिथ्लायाव दाखोर दङब्ला बेखौ सिबो थोरसि सुयो जि सुनाय गोरान दङब्ला न'आव दिखोयो पासथा जायोब्ला बेलासिनि अमा आदार दाउ आदार मोसौ बारियाव खाहैयोब्ला मोसौखौ गलियाव खाफैयो आरो बिब्दिनो मोनानि ओंखाम ओंख्रि मैगं थाइगंखौ लाहार फाहार खालामनाय जायो